हेलौ हेलौ औ मा औ औ मा खोनादों इन्थारभिउआथ' दङ मानि एप्लाइ खालामनानैहाय थ्रेइनिंआव थादोंमोन दाइरेक्ट थ्रेइनिंनि उनावसो इन्टारभिउ जागौमोन ओमफ्राय थ्रेइनिंआव थांबाय थ्रेइनिंआथ' दाख्लै जोबबाय नालाय ओरैबायदि खस्थ' जायो खस्थ'थार बिराथनो थांनायालाय थांदोंमोन खुनुरुखुम ओमफ्राय अबटेन मार्कआसो मिलायहैगोन ना मिलायहैआ मेरिट लिस्टआव ओंखारगोन ना ओंखारा बेखौ बुंनो हाला आरो बेनो खारनायावबो जोदों जानायाल खारनाय बारनाय रानिंआव एक्सिलेन्ट हाइटआबो जाबाय हाइथ हाइथफोरबो सुजोबखाबाय गासिबो फिजिकेल माबाफ्रा जाजोबबाय ओरैनो खस्थ'लै बिराथनो नों खालामफेराखै नामा एस एस सि एबार नेक्सआव खालामदो ज' थांनोसै जोंहा खारहै खारहैनोसै खस्थ' खस्थ' खालामनायनि मोनो खोमा बोरैबाफोर जाबायबायो खोमा गभारमेन्ट जब जानला मोनला मोनथारला माथो दाना नोंखौ नोंखौबो खोनादोंमोन माथो प्राइभेटआव अबेहायबा ओरैनो थाबाय थास्लायस्लाय ना जा मोनो जयेन जाजागोन खोमा दाथ' फ्रि ओरैनोसो थायो नालाय बेखार बेखायनो एसे उनावहाय थांनोसै नामा औ जेबोथ' असुबिदा जानाय नंखाया ना डकुमेन्ट औ बिदिनोसै माथो औ औ औ जागोन दे होमबालाय ब्र दा एसे इमारजिनसि दे ब्र दायो मोनाफ्राव हरफिननानै मोजां रायलायसै नामाथाय औ दे दे